अॼुकल्ह जे आम ज़िदंगीअ में साधन घणई क़िस्मनि जा अची विया आहिनि पहिरीं ज़माने में जॾहिं असांखे गैसूं न हुयूं मिक्सरूं न हुयूं ओवन न हुआ गीज़र न हुआ पाणी छाणण जो कुझु ज़रियो न हुओ ॾाढो टाइम लॻंदो ॾाढी महिनत लॻंदी अॼुकल्ह रसोईअ में त ॾिसो मिक्सरूं गीज़र हेॾो था कम अचनि टाइम जी हेॾी बचति थी थिए ऐं शयूं बि झटिपटि थियूं ठही वञनि जीअं अॼुकल्ह अॻे हूंदा हुआ इस्टोप घासलेट विझ पिनूं हण हुननि खे फूक हुननि ते रोटियूं ठहिनि कलाक कलाक गरम पाणीअ पिया थियनि ॾाढो टाइम असांजो लॻी वेंदो हुओ अॼुकल्ह गैस ते ॾहें पंद्रहे मिन्टे में भाॼी चाढ़ी ना आहे तयारु सिलेंडर बुक करि अॻे ज़माने में सिलेंडर बि अठ अठ ॾींहंनि खां पोइ ईंदो हुओ बुकिंग करण में बि हेॾा ॾींहं देरि लॻंदी अॼुकल्ह फ़ोन ते सभु सहुलियत थियूं मिलनि अॼु गैस बुक करि सुभाणे घर में गैस आहे पंद्रहे वीहे मिन्टे में भाॼी ठही वई पंद्रहे वीहे मिन्टे में चांवर था ठही वञनि असांजो टाइम बि थो बचे असांजी महिनत बि थी बचे अॻे ज़माने में जीअं असांखे मिक्सरूं न हुयूं सिलपटे ते हमाम दस्ते में वेई कुटींदा हुआसीं थूम मसाला थियूं चटिणी थियूं अॼुकल्ह विझु मिक्सर में बसरु पीस टमाटो पीस ग्रेवरी ठाहे लाइ ॿीं मिन्टे में थो अची कम थिए मिक्सरनि में त असांजो टाइम हेॾो थो बची पिए असांजी महिनत हेॾी थी बची पिए ऐं सुख बि गैस जी बि बचति थिए हुन में त अॻे ज़माने में ओवन किथे हूंदा हुआ अॼकल्ह ओवननि में रोटी ठाहे रखि भले सुबुह वारी ॾींहुं ताईं ॿीं मिन्टे में गरम थी थी वञे रखि अंदरि कांच जो कटोरो ओवन चालू कर टाइमर सेट कयो ऐं रोटी गरम गरम गरम वेई खाओ हुन में केक था पचायूं कूकीज़ था ठाहियूं पिजाऊं था ठाहियूं हेॾो त सुखु अची वियो आहे असांखे मौज ई लॻी पई आहे अॻे ज़माने में गीज़र न हूंदो हुओ साईं गागरू वॾा वॾा टोप गरम कंदासीं कपिड़ा ठाहिणा हुजनि अछा हुन लाइ गरम पाणी खपनि सनानु थधिनि में कयूं गरम पाणीनि सां टोप गरम गरम करे उहे टोप जो हेॾा कारा थी वेंदा हुनखे मलण लाइ बि हेॾा हॾ लॻंदा अॼुकल्ह गीज़र अची विया आहिनि बटन ऑन कर पंजे मिन्टे में बाल्टी भरी सनानु कयो जेॾी महिल खप ई चौवीह कलाक ई गरम पाणीअ जो सुखु थी वियो आहे गीज़र ऑन कयो जीअं पाणी अॻे गागरू गरम करे छाडींदा हुआसीं वरी हुननि खे अॼुकल्ह एकवागार्ड अची विया आहिनि बटन ऑन कर पाणी पाणी छणिजी वेठो ठहे हुन मां बाटलियूं भरियो मटका भरियो रोटियूं ठाहियो छह छह महीने साल साल खाली हुनजी हिकु कैंडल बदिली कंदा आहियूं अॼु ज़माने में असांखे हेॾा सुख हेॾियूं सहुलतियूं अची वियूं आहिनि ॾाढो सुख थी पियो आहे टाइम जी बि बचति थी थिए पैसनि जी बि बचति थी थिए महिनत बि घटि थी लॻे सुख साधन त अलाई आया आहिनि